अ हेल्ल' सोरमोनलाय अ अ अ अ बुं दे मामोन अ बेखौ इसे माने सान्दुं नांनाय जायगायाव गायबानो जाबाय बांद्राय सायाआव गायनाङा सायायाव जाया बियो बेनिफ्राय इसे इसे गोजौ जायगायाव गायबानो जाबाय दै नांनाय जायगायावबो दागाय दैबो फोनांनाङा इसे सान्दुं नांहो आरो गोबोरखिखौ गोथांखौ होनाङा हासारखौ माने नोङो गोबोरखि गोथांखौ होयोबा माने बे गरम जानानै बेयो माने फुथारो आरो ओमफ्राय सानफ्रोमबो गोबोरखि हासार होबा बेखौ बै गोरान गोबोरखिखौ गैयाफा बेखौ हा द्राय जानाय गोरान बेखौ गोरानखौ माबा बे गन्द्राय फोरजों फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा खालामनानै खाथि खाथि होबानो जाबाय आरो बेखौ होजायो आरो दाउखिफोरखौ होजायो ओमफ्राय गोरानखौ होनांगौ आरो जि हासार होदों नों गोरानखौ हो ओमफ्राय माने बे फ्लेन्टआ माने इसे बिराद माने दुरबल माने दसेनो ओरैनो इजिलि बायो बार फैब्लाबो बायो बेनिफ्राय इसे अखा फैबावबानो बेनिखायनो सुंथानो थाखाय औवा गन होनांगौ जायो आरो होनांगौ जायो ओमफ्राय आंनावथ' दं बिराद भेरायटिसनि गोदान गोदान फैदों दाखालिसो कलकाटानिफ्राय लाबोदों भेरायटिनि दं नों नोंथाङा फैनानै खनसे नायफैनो हागोन बुरजा भेरायटिनि दं दा बिबारफोरा नोंनो मा नांगौ औ ओमफ्राय हाइब्रिदनिबो दङ मोजां कुवालिटीनि मोजां कुवालिटीनि बिबार बेलेक बेलेक कालारनि दङ मोनसे बिराद गोजा बारग्रा दङ बेखौबो लांफै जागोन औ बे हासारफोराबो जोंनाव दा एभैलेबोलानो दंजोबो नोंनो मा नांगौ आरो आरो जुदि दाथ' गोजां बोथोर आरो बे गोजां बोथोराव बोरै माने मा होनगोन बोरै फ्रटेक्ट खालामनांगौ बेफोरखौबो माने लेखाबो दङ बेयावबो माने बे हासारनि हासारजों लोगोसेनो मोनसे गाइद बुकबो बेफोरखौबो फ्रि मोनफायो बेयावनो दं आरो दा गोदान गोदान कालेक्स'न जोंनाव बहुद दं बेल' नङा माने बे बिबारल' नङा जोंनाव फ्रुइट्सफोरबो दङ फ्रुइट्सनि कालेक्स'नबो दङ माने नोंनो गुवाभानि नांगौबा गुवाभानिबो मोनगोन आरो बै बग'रिनिबो माने खान्थालनिबो लिसुनिबो बहुद बहुद फ्लान्ट दङ जोंनियाव नांगौबा लांफैनो हागोन औ जागोन दे बिदिब्ला